हलो हरे राम ओम प्रकाश भैया सां ॻाल्हि थिए थी जी तव्हां हे ऑटो चालक आहियो हा तव्हांजो ऑटो हलंदा आहिनि छा अच्छा मूंखे चंद्रिका देवी मंदिर वञिणो हुयो त मूंखे हुनजा रेट पुछिणा हुया जीअं मां ऐं मुंहिंजी माउ आहे असां ॿई वेंदासीं और तव्हां उनजा रेट ॿुधाए रखो असांखे परीहं वञिणो आहे अष्टमी जे ॾींहं जी सुबुह वञिणो आहे अठे बजे

तव्हां मूंखे पहिरीं हिनजा रेट ॿुधायो जीअं वट वञिण जा सिर्फ़ तव्हां घणा वठंदव जी हूं

अच्छा अच्छा वरी बि घणा

अच्छा अच्छा त हुअं केतिरो किलोमीटर आहे हितीं जीअं इंदिरा नगर मूं मूंखे वञिणो आहे त हो घणो किलोमीटर आहे अच्छा त तव्हां पर किलोमीटर घणा चार्ज कंदा आहियो हूअं जी त भैया पंजाह त पर पर किलोमीटर पंजाह त तव्हां इलाही रेट था ॿुधायो थोरो घटि कयो न वरी

वरी उनमें मतिलब छा थी वियो न वरी मूंखे पंहिंजी माउ खे अष्टमी जे ॾींहं घुमाइणो आहे

त कुझु त ॻाल्हायो न उनमें कुझु त घटि घटि करियो न उनमें जीअं पंज सौ त इलाही लॻे थो अच्छा हूअं जीअं असां वञी करे हुतां मोटी ईंदा वरी मोटाईंदा असांखे वरी वापिसि हा वापिसी अगरि करिणी आहे अच्छा ऐं हुते तव्हां रुकदव ॿ कलाक जीअं असांखे ॿ टे कलाक त लॻी वेंदा पूजा करण में अच्छा अच्छा अच्छा त अगरि वञी करे मोटी अचिणो आहे ॿ कलाक रुकी करे हुते त तव्हां अठ सौ में असांखे पुॼाए रखंदव और अगरि विच में मञी वठो असांखे किथे रुकिणो पयो या असांखे कुझु वठिणो आहे वरी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हुअं तव्हांखे हुअं रस्ते में कुझु दुकान वुकान ईअं ख़बर आहिनि जीअं असांखे वहां प्रशाद वठी करे हलदासीं हुते अच्छा अच्छा अच्छा त मंदिर में ई सभु पोइ असांखे मिली वेंदो इनजो मतिलब आहे त पोइ वरी मां फ़िर वरी ॿियो कंहिंसां न थी ॻाल्हायां तव्हां वरी अठे बजे जो मुंहिंजो डन करे वठो हा तव्हां अची वञिजो हिते इंदिरा नगर में अची वञिजो मां तव्हांखे लोकेशन सेंड थी करे रखांव जी जी ठीकु